मां योग सां जेको सभिनि खां वधीक शइ सिखंदा आहियूं उहा आहे अनुशासन मतिलबु आध्यत्मिक अनुशासन जीअं योग कंदे टाइम हिकु अनुशासन सां योग थींदो आहे त हुन जी जेकी छाप आहे उहो सॼे ॾींहं जे जेके कमु कंदा आहियूं असां जेको बि कार्य कंदा आहियूं जेके कर्म कंदा आहियूं पंहिंजे जीवन में त उहो जेको अनुशासन आहे जेको योग करण वेंदो आ हुन अध्यात्मिक अनुशासन जी छाप असांजे कम में नज़र ईंदी आहे कमु करण में हिकु अनुशासन अची वेंदो आहे ऐं हिन जे अलावा जीअं योग ते पाण सास ते नियंत्रण रखंदा आहियूं त हुन में जीवन में बि कॾहिं डुक भॼ पवे हिन सभिनि शयुनि में कॾहिं अचानक थिए ट्रेन अची वई तेज़ डुकिणो थो पए भॼिणो थो पए त जेके साह जे मथा नियंत्रण आहे हीअ नियंत्रण असांखे हैल्प कंदो आहे कॾहिं कंहिं स्थिती में कॾहिं साहु हेठि मथे थी वेंदो आहे त योग सां पाण खे उहा हैल्प मिलंदी आहे कि कॾहिं अहिड़ी सिच्यूएशन में पाण उन खे करे सघूं इन जे अलावा छा थींदो आहे पाण को बि माण्हू धंधो कंदो आहे नौकरी कंदो आहे त हुन में जेको आहे कि उन जो ध्यानु भटकंदो आहे हिते उते भटकंदो आहे की ऐं कम में जेको कम कलाक जो हूंदो आहे उन ॿ कलाक लॻी वेंदा आहिनि कम करण में छाकाणि हुन जो ध्यानु पूरो कोन हूंदो आहे त योग सां पंहिंजो जेको ध्यान जी विधी आहे उहो डव्लप थींदी आहे त पाण कंसंटेट करे था सघूं हुन कम जे मथा जेको कमु पाण कंदा आहियूं ऐं टाइम ते उहो कमु पाण सुठे नमूने उहो कमु करे था सघूं ऐं सभिनि खां वॾी ॻाल्हि जेके पैंजे शरीर जे अंदर चेतना ईंदी आहे त उहा चेतना हिकु त थी अंदर अंदर जी मन जी ऐं जेको अंदरु अंदरुनी ताक़त थींदी आहे जंहिंखे पाण चेतना चवंदा आहियूं त उहो चेतना डव्लप थींदी आहे योग करण सां ऐं शरीर जे ॿाहिर जी ताकत जेके पाण एनर्जी त अंदरु जी ताक़त चेतना ऐं ॿाहिर जी ताक़त एनर्जी ई ॿई सुठे नमूने डव्लप थी वेंदियूं आहिनि जेके पाण खे डेली जे कमकार में डेली लाइफ में ई शइ ॾाढी कमु ईंदी आहे ऐं हाणे त इहो छा आहे की इहो जेके शयूं आहिनि असांखे डेली कमु ईंदियूं आहिनि सभिनि खां वॾी ॻाल्हि थींदी आहे बुधीअ जे मथा नियंत्रण पंहिंजो अची वेंदो आहे माण्हू हिते हुते ध्यान न भटकाईंदो आ बुधी हुन जो ऐं चवणु मञंदी आहे न त त छा थींदो आहे बुधी अगरि चवण न मञे त माण्हू हिते हुते पंहिंजो टाइम खोटी कंदो आहे पैसा खोटी कंदो आहे पंहिंजो घरु खोटी कंदो आहे त इहो छा आहे जेको बुधी जे मथा पंहिंजो नियंत्रण अची वेंदो आहे उहो योग जे द्वारा ईंदो आहे ऐं इहो डेली बेसिस ते पंहिंजी लाइफ में ॾाढी शइ कमु ईंदी आहे